येरादारी सुविधांचो उणाव भलायकी सेवा मेळोवपाचेर परिणाम करता वायट परिणाम करता कारण की तशें आमी काणकोण सारक्या भागांत रावतात हांगच्यान हॉस्पिटला हांगा कमी आसात आनी जी आसा थंय पुराय सुविधा नात ती सिटींनी धाडटात सपॉज चड बरो ना जाल्यार आनी तें हॉस्पिटलान पावपाक कांय जाणांक खूब वेळ लागतात हाका लागून वाटेर ताका कितेंय वायट बरें जावपाक शकता हाका लागून म्हाका खूब वायट दिसता कारण काणकोण सान मडगांव पावपाक खूब टायम लागता आनीक वाटय चड बरी ना आनी येरादारायची सुविधाय चड ना